हम पानिमे हेलयके लेल हम जबानोमे हेलने छी दोसरो खेलौने छियै सबके पानिमे हेलके खेलबो करै छलहुॅं आ हरदा हरदा कहै छै सेहो खेलने छी आ पानिमे केना हेलै छियै से दोसरके सिखबो सीखेबो करियै आ ओकर हम बुझबऽ करै छियै केना से बचै छै बहुत चीजसँ बाँचै छै ट्यूब लऽ कऽ बाँचै छै बाढ़िमे अगर डुबै बला आदमी खतरनाक जगहमे फाँसल छै तऽ ट्यूब रहलै अथवा बोतलके घुघरू जेकाँ डाँरमे मुन्ना लगाके एक लीटर दू लीटर बला बोतलके से बान्हि लियऽ डाँरमे पाँच टा सात टा बोतल ओहू सभ बचि सकैत छी अथवा छाती लग काँख लग बोतल दू लीटरा दसटा लटकाके बान्हि लियऽ आ पानिमे हेल जाउ तऽ अहाँ नहि डुबब से सब सिखने छी पानिमे बचबाक लेलमे बाढ़िसँ बहुत चीज छै उपाय ओहिके लेल अपनो होसियार रहऽ पड़त बाढ़िमे बचैके लिए आ दोसरोके बचबियौ कोना जे कतौ गाढ़ा छै कतय की छै से सभ बचबियौ आ अपनो बाँचू बाढ़िमे बहुत तरहके उपाय छै बेसी पानि बाटे नहि जाउ आ जे अथा पानिमे चलि गेलहुॅं तऽ हेलैके जे सिखल रहत तबे हेलके बचबै की नहि आ दोसरो के बचेबै ताहिके दुआरे ई सब सीखल रहत तऽ बढ़िऑं बात हे आ दोसरोके देखियौ देखासु करबै तऽ आ देखने रहबै तऽ बाढ़िमे डुबै सऽ बाँचब इएह सब आ छै बाढ़िके विषयमे आओर हम विशेष की कहब पानि सऽ होसियारीमे बाढ़ि सऽ बाँचल रहबै तऽ कते बढ़िऑं होयत पानिसँ बाँच शके रहू बाढिमे बाइढ़ि हेलनाइ सिखने रहब तऽ बैच कऽ रहू आ मचिये मऽ दोसरोके